ہاں میرے پکوان میں ایسے بہت سارے منفرد پکوان ہیں جو میرے کھانے کا حصہ ہیں اور ان پکوانوں کی تیاری میں بہت سے اجزا زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہمیں زیادہ مسالے کی سبزیاں جیسے پنیر قورمہ کباب فرائی چیز یا کوئی بھی چیز بنانی ہو تو اس میں زیادہ تر مسالے کا استعمال ہوتا ہے اور اگر ہمیں کوئی گیلی چیز بنانی ہو تو اس میں کیوڑے کا استعمال ہوتا ہے اور جیسے اگر کوئی جوسیز وغیرہ جیسی چیز بنانی ہو لکویڈ چیز بنانی ہو تو اس میں ناریل کا پانی ناریل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اگر ایسی ہی کچھ چیزیں ہیں جس میں چینی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسے بہت سے منفرد پکوان ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے